शाकाहारी शाकाहारी जेवण म्हाका चड आवडटा शाकाहारी जेवण पचपाक सोंपें तातुंतल्यान सगळ्या तरेचीं विटामिन्स कॅलरी प्रोटीन शीं साबार गरजेचीं पोशकतत्वां मेळटा सदांत जेवणांत वेगवेगळ्या तरेच्या पाले भाज्यांचो एक तरी जिन्नस आसपाक जाय बाजारात तरे तरेच्यो भाज्यो मेळटात तांबडी भाजी देठो मुळो पालक शेपू मेथी हांचे भितर ज्यास्त प्रमाणांत जिवनसत्व आसतात त्या भायर कोबी फ्लावर गाजर बीट तवशें चिटकी वालपापडी अश्या फळ भाज्यांचोय जेवणाक आसपाव आसचो त्या शिवाय पावसांत मेळपी भाजी कातन्याची भाजी कुड्डुकेची भाजी ताळखिळो तेरो शिरमुंडली अशी रान भाजी ही भाजी म्हाका खूब आवडटा कांय भाज्यांनी दाळ चणे मूग पणसाचीं भिगणां भर म्हणून घालीत जाल्यार चड रुचीक लागतात ह्या भाज्यांनी गरम मसालो घालपाची गरज नासता ताका लागून जेवण रुचीक लागता आनी पचपाकय सोंपें जाता जेवणांत कोंब काडिल्ले मूग चणे हांचो आसपाव करीत जाल्यार आरोग्याक चड बरें कडधान्याचें मसालो घालून केल्लें तोणाक आमच्या जेवणांतलें खाशेलेपण कोंब काडिल्ल्या किंवां विजयल्ल्या कडधान्यांचें सालाद हरव्या भाज्यांचें सालाद कांदो टोमाट घालून केल्लें सालाद हें शाकाहारी जेवणांतले म्हाका आवडपी म्हत्वाचे जिन्नस